आंनि बै लोक्षिमपुराव थांनायाव गारि एक्सिडेन्ट जादोंमोनलै बे गारि एक्सिडेन्ट जानायाव ओइ माबाफोरा एबसु एबसु ड'क्टरफोरा आबसु फारथिफोरनो खोन्थाहरनानै आंखौ ट्रिटमेन्ट खालामबाय गारजेन गैया माबा गैया होननानै बिदि जानानै एसे नायफैबाय एबसु अफिसनि मानसिफ्रा आंखौ नायफैबाय नायफैनानै ट्रिटमेन्ट खालामबाय खालामनानै आरो बिनि उनाव ओरै खायजामाथि एरियाथिं जगाजग मुलि जगाजग खालामनानै बाहाय आंखौ लायनाय जालायबाय आरो बाहाय लायनाय जानायाव बिराद फैसा थांदोंलै आंहा साराय दुइ लाखसो थांदोंमौन्दां बेखौ बे थांनाय फैसाखौ गासैनो मा खालामगोन मा खालामा हाजिरा मावबाय आरो एसे एनै आं खेथि मावनायजों बिदिनो माबाबायब्रा लासैनो सुख'बाय आङो सुख'नानै बिराद खस्थ' गोग्लैन्दोंलै बाब दाबो नै मोजांआनो जाबावाखैसो बेबायदिब्ला बिराद खस्थ' गोग्लैयोलै मानसिफ्रा बिदि निदान जानानै थायोब्ला जाल्लासो थाखा फैसायाबो आखायाव थानो नागेरा आरो जानो लोंनोबो खहाबा थांखांनानै बिदि माबा मोनसे जाहैनायावनो दिगदार जादोंलै आंहा आंहा मथर एक्सिडेन्ट जादों मोनायाव ओंखारफ्रांबायब्ला बेबादि जादों आरो बेखायनो आङो जाल्ला जानानै दा एसे थाखा फैसा सद जानानै दं आरो बेखायनो दा आं खुनि जानानै दं आगयनि थाखा फैसाफोरखौ लासै सुख'बाय सुख'नानै बिदिनो मा होनो मालायनाव मालायनावथ' लानाय जायासै ओरैनो आं खेथि बाथि खालामनानै ओमफ्राय हाजिरा मुजिरा मावबाय जमा खालायनानै लासै सुख'नायसै आरो